हॅलो म्हाका शिर्डी वचपा जाय आशिल्लें ट्रेनी टिकेट काडपा जाय आशिल्ली हांव उशा दिलीप नायक उलयतां सा सिंदोलिम सांकवाळच्यान म्हाका एक आमी एक थोडीं जाण थोडो लोक आशिल्लो शिर्डी वचपा जाय आशिल्लें आमकां तिकेट बुकींग कोरपा जाय आशिल्ली ती बुकींग करूंक पडटा काय डायरेक्ट वचपा पडटा कितल्या आसा ट्रेन सिर्डी वचपाक टिकेट कशी एक धा जाणां आसा आमी धा जाणां तिकीट कितली पडटली आमकां कितल्यां ट्रेन आसा देडा आसा चारां आसा तिनां आसा कितल्यां आसा एकांक मागीर कितलें आं एकां आसा मागीर ते शिर्डी आमी कितल्यां पावतलीं शिर्डी वचपाची आमी संक संक पावतलीं मागीर परत आमी समज ह्याच ट्रेनी आमी समज एक येवपा एक चितलें जाल्यार आमकां ही ट्रेन मेळपा शकता ना न्हू मागीर दुसरी ट्रेनी तिकेट आमकां काडपा पडटली आं तशें आसा न्हू आमी चार दीस उरतलीं चार दिसांनी येवपाचीं आमी ही मेळपाक शकना न्ही दुसरी ट्रेन मेळटली

तुमची एडवांस बीन दिवपा पडटा तिकेट काडटा तेन्ना काय बरोबर दिवपा पडटा आं थोडे मागीर दिवपा पडटा थोडे पयले दिवपा पडटा आं कितली दिवपा पडटा धा जाणां आसा आमी आं तीन हजार दिवपा पडटा पयलीं आं फुडले मागीर दिवप न्हू आं बरें आसा तर ऑनलायन बुकींग जाता काय कॅश येवन दिवपाचे ऑनलायन जाता आं ऑनलायन जाता जाल्यार बरें जालें आमकां आनी येवपा आनी पावट ना न्हू डायरेक्ट येवपाचीं बसपाचीं आं बरें तर देव बरें करूं तुमकां